औ आं मोसानायनि रिल्सखौ नायो आं मोसानायनि रिल्सखौ युटुब इनस्ताग्रामाव नायो मोसानायनि रिल्सआथ' गोबां रोखोम माने रिल्सफोरखौथ' मोसानायनिबो हगारो बांसिन मोसानायनिबो हगारो माने सोरबा सोरबा मेल्ला रोखोमनि हगारो इन्टारटैनमेन्ट हगारो सेदनि हगारो भुटनि हगारो बहुतनि हगारो बिदिनो सोरबा सोरबा ओरैनो एक्टिं देखायनाय बिदि बिदि हगारो आरो नाथाय आं बांसिन मोसानायखौ नायनो मोजां मोनो आरोना रिल्सफोरखौ मोसानायखौ आं बांसिन नायो बै माबाफोरखौबो नायो आरोना एक्टिं ओरैनो एन्टारटैनमेन्ट सेद बिदिनो भुटफोरनि बिदिफोरखौबो नायो आरोना आं सम सम नाथाय आं बांसिन मोसानायनिखौ नायो आरोना रिल्सफोरखौ आङो माने आं मोसानायाव मोजां मोनखायो नालाय ओंखायनो आं मोसानायनि रिल्सखौ बांसिन नायो आं साबसिन मोजां मोनग्रायानो जाहैबाय तुसार शेत्ति बिनि रिल्सफोरखौ आं नायनो मोजां मोनो आरोना बियो मोजां मोजां हगारो बियो मोसानायनि बागै हगारो मानसिया दान्सार आरोना बियो सासे करिव'ग्राफार आरोना बियो मानसिया मोजां मोसायो बिनि मोसानाय मडेल स्टेप आरो बे मानसिखौबो मोजां मोनो आरोना बिनि लुक्सफोरखौबो मोजां मोनो आरोना आङो ओंखायनो आं बिनिखौ बांसिन नायनाय जायो आथिंखौ नों मारै मारै हेबला बायोथाय मिथिया जा मोजां नुयो आरोना बिनि मोसानायखौ मानसिया टेलेन्तथार आरो ना बियो करिव'ग्राफारबो नालाय ओंखायनो आङो बिनिखौ बांसिन मोजां मोननानै बिनिखौ बांसिन नायनाय जायो आरोना आङो तुसार शेतिनिखौ आरोना बिनिखौ आं बांसिन नायो बिनि रिल्सफोरखौ आं बांसिन नायो मोजां मोनो